औ हेल' नोंथां औ नोंथां औ आं औ औ औ सार

अ नोंथांनि नोंथांनि माबा जायो नामा फिसाज्ला जायो नामा

थारमानि नोंथां नोंथांनि गथ'आथ' ओरैनोथ' मानसिया एसे स्ल' मानसिनि एसे माबायोना स्ल' लारनार बे एसे थ' बै समावहाय नायदोंमोननो जों बेखौहाय एसे नोंथांनि गथ'खौ नायदोंमोन खिन्थु बियो माबानाय समावहाय एसे मोजाङानो फैयोमोन नोंसिना बे जाय जाय समाव बेखौ जों फोरोङो बै समावहाय बिनि जि सोलोंनाय बेयो थिगानो दङ नाथाय मानसिया एसे स्ल' लारनार जाहैबाय नालाय एसे लासैनो सोलोङो ओमफ्राय बारा स्पिड नङा मानसिया बेखौ जालांगोन बादि मोनदों आं बेखौ लासैनो खालामनो हागोन बादि आं मोनदों नाथाइ नैबे जे इउनिटेस्टनि नोंथाङा खोथा बुंदों बेयाव बिनि मार्कआ एसे खम जानाया बेनोदि बिहा स्टाडिया बारा मोजां जाबोआखै खोमा न'आव थ' नोंथाङा अननानै एसे नायदो आरो जोंबो हानाय मानि बिथांखौहाय एसे खालामनो नाजासिगोन थ' ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा मा मावो ओरैनो दा थिगानो दं नोंथां थेवब्लाबो नोंथाङा बेखिनि सम होदों आरो बेनिफ्राय एसे गोबावसिन सम होयोब्ला मोजां जायो जोंबो नाजागोन इयाव जोंनि आङो आंनि आंथ' ओरैनो मेथ्सल'सो फोरोङो नालाय आङो गुबुन साबजेक्टफोरखौबो बुंनोसै एसे जेहेथु गथ'खौ नोजोर होयो होननानै थ' नोंथाङा आंनो दिनै फन हरनानै दि फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो इयुनाव बेबायदिनो पेरेटन्स आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव बे गथ'नि सोमोन्दै सावरायलायबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय आं हा नोंथां मा होनदों बिदि बे चेपटारफोराथ' थिग मथे जायोआनो नाथाय सोरबा सोरबा फोरोंगिरिफ्रा इदिनो हाया जायो मानि जि टेस्टनि थाखाय अबेबा चेपटारखौ फोरोंनांगौब्ला बेखौ खायसेया हाया होननानै मिजिं इसोर खिन्थाखायो खोन्थानाया अबावबा साबजेक्टआ बिदिनो नांगौ बायदियै लेसनफ्रा बारलांजोबा बेनिखायनो जानो हागौ गथ'नि इउनिटेस्टनि बे मार्कआबो खम जादों जानो हागौ थ' बेखौ जों उनाव सावरायलायनानै खालामसै खोमा नोंथां ना औ औ बेनोमोनबा खौराङा अ जागोन दे औ खौरां लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे एसेनोसै दे